नमस्ते मैम कैसा सिलवाना था मैम हाँ हाँ और आपको कै तो आपको कैसा सिलवाना है मतलब कैसा सिलवाना है और बच्चों का कपड़ा कैसा सिलवाना है डीज़ाइन आप हमको बता सकती हैं अच्छा तो आपका बनारसी कपड़े का है तो उसमें असतर लाईं हैं आपको क्या चाहिए पटियाला सलवार चाहिए या फिर पैंट चाहिए ट्राउजर चाहिए क्या चाहिए सलवार चाहिए आपके ऊपर डिपेंड करता है मैम कि आपको पटियाला सलवार पहनना है आपकी बहन को या फिर ट्राउज़र पहनना है या पैंट पहनना है आप आपकी बहन के लिए लहंगा उँगा सिलवाना है हाँ तो आपको लहंगा उँगा सिलवाना है तो हम वो भी सिलते हैं और सिल देंगी सिलाई देखिए सूट की सिलाई देखिए है तीन सौ बीस रुपए सूट की सिलाई है और बच्चों का कपड़ा आपको कैसा सिलवाना है आपको लहँगे की सिलाई ढाई हज़ार तीन हज़ार आपको जैसा सिलवाना है ढाई हज़ार तीन हज़ार पाँच हज़ार आपको कौनसा जो आपको अच्छा पड़े वो बताइए ठीक है तु ठीक है मैम आप तीन हज़ार देंगी तो तो भी हम सिल देंगे आपको तीन हज़ार में भी सिलवा देंगे आपको जैसा आप हमको लुक दे दीजिए हम ऊ सेम लुक बना देंगे आपको जैसा डिज़ाइन चाहिए मैं बना दूँगी सेम डिज़ाइन मैं बना दूँगी जैसा लुक चाहिए बना दूँगी और जहाँ सूट की बात है तो सूट भी मैं सिल दूँगी सूट की सिलाई तो आपको बता ही दी हूँ तीन सौ बीस रुपए है क्या क्या क्या क्या बोलिए हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ तो दुल्हन की ब्लाउज़ भी मैं सिलती हूँ अच्छे अच्छे डिज़ाइन भी डालती हूँ तो जै आपको ना ज आप ऐसा है कि आप कपड़ा लेके आ आ गई हैं ना तो आपको मैं अच्छा इस टाइम ट्रेंड में चला है ना वो बाज़ू पे आपके वो नेट लगा दूँगी लेकिन थोड़ी सिलाई महँगी होगी मैम क्योंकि आपको तो पता है ठीक ठीक ठीक ठीक है मैम नमस्ते ठीक ठीक नहीं ख़राब होगा नमस्ते मैम